हाँ ओटो पर हम आते थे तो कि कहा है सुरक्षित से हम रिक्सा से ओटो से हमको घर से पहुँच पहुँचाता ओटो वाला बोला कि हमें बारह बज के बारे बजे हम फंस गए थे बेगूसराय में तो हम आते कैसे फ़िर ओटो वाला बोला कि हम घर तक पहुँचा देंगे आपको कहीं पर छोड़ना नहीं है अब हम पहुँचा दें इसीलिए उसको हमें बोले कि घर से पहुँचे अब कितना पैसा लगेगा तो अपना बोल दीजिएगा और उधर से फंस रहे थे हम कैसे आ यहाँ पर आ रहे थे आदमी बोला कि हम घर तक अच्छे तरह से हम आपको पहुँचा दें ओटो वाला बोला कि ऐसे चलिएगा हम आपको वहीं छोड़ देंगे ऐसे में ऐसे कैसे होगा आप कैसे जा सकते हैं आधा समय तो बीत गया और चलिए घर तक हम पहुँचा देते थे बारह बजा है बारह बजे अब कैसे जा सकते हैं हम तो हम बोले कि चलिए आप छोड़ दीजिए घर तक इसमें से कैसे होगा और और डबल आदमी नहीं हम बोले कि आप कितना रुपया लेंगे तो बोला कि में कि एक सौ डेढ़ सौ रुपया ले सकते हैं ऐसे में से तो हम बोले कि ऐसे नहीं एक काम कीजिए न अस्सी रुपया लीजिए न तो बोला कि नहीं हम अस्सी रूपया नहीं लेंगे और इससे ही कुछ ज़्यादा लेंगे आपको ही घर तक ही आपको पहुँचाना है ऐसे में ऐसे कैसे होगा यह तो नहीं पहुँचना चाहते हैं हम बोले कि इसमें हो जाएगा इसी से सबको पहुँचाना है